मुंहिंजे नंढे हूंदे खां सुपिनो डॉक्टर ठहणु आहे हिकु डॉक्टर थी करे मूंखे मुंहिंजो ऐं मुंहिंजे माउ पीउ जो सुपिनो पूरो करणु आहे हिकु डॉक्टर जे माण्हुनि खे दर्द मां पीड़ा मां कढी सघंदो आहे हिकु डॉक्टर जे माण्हुनि जे नज़र में सुठी इज़तु कमाए सघंदो आहे हिकु डॉक्टर जो हूंदो आहे जेको भॻवान जे पदवी ते वेही सघंदो आहे हिकु डॉक्टर जो हूंदो आहे जेको ॿारनि खे मौत जे कूएं मां कढी सघंदो आहे मूंखे हिकिड़ो वॾो डॉक्टर थी करे मूंखे मुंहिंजे माउ पीउ जो ऐं मुंहिंजो सुपिनो पूरो करे मुंहिंजे माउ पीउ खे उहो समानु ॾियारिणो आहे मूंखे मुंहिंजे माउ पीउ खे उहो समानु ॾियराए करे ऐं उन खां गॾु गॾु मूंखे उन्हनि खे पूरी सुख सुविधा बि ॾियणी आहे तंहिं करे हिकु वॾो डॉक्टर थी करे मां उन्हनि खे उहो सुठो समानु ऐं उन्हनि खे सुठो ग़ुरूर बि महिसूसु कराए सघां हिकु सुठो डॉक्टर जे माण्हुनि खे उन दर्द मां हुन पीड़ा मां कढी करे हिकु सुठो शरीरु ॾेई सघंदो आहे अॼुकल्ह त अहिड़ी नईं नईं बिमारियूं निकिती आहिनि जंहिंमें न माण्हू खाईं थो सघे न पी थो सघे न सुम्ही थो सघे तंहिं करे हिकु सुठो डॉक्टर थी करे मां माण्हुनि खे दर्द मां कढी सघां थी हिकु सुठो डॉक्टर हुजे माण्हुनि खे तंदुरुस्तु ठाहे स्वस्थ ठाहे करे उन्हनि खे पीड़ी पीड़ा मुक्तु शरीरु ॾेई सघंदो आहे हिकु पीड़ा मुक्तु शरीर खां उहो माण्हू पंहिंजे छ छिले दमु ताईं उहो पूरे पूरो कमु करे सघंदो आहे उहो पूरे पूरो कमु करे सघे उहो कमु हिकु डॉक्टर जे करे सघंदो आहे हिकु डॉक्टर ठहण लाइ मूंखे चङी पढ़ाई करिणी पवंदी उहा पढ़ाई करणु लाइ सरकार बि मदद करे सघे थी छा करे सरकारु पंहिंजे ॿारनि लाइ सरकारी स्कूल सरकारी सरकारी क्लास खोले थी सरकारी स्कूल में सरकारु पंहिंजो पूरे पूरो ध्यानु करे थी सरकारी स्कूल में सरकारु पंहिंजो पूरे पूरो ध्यानु ॾेई करे उहा सरकारी स्कूल खे पूरे पूरो सुठो ठाहिण जी कोशिशि कंदी आहे सरकारी स्कूल में सरकारु वॾा वॾा क्लासरूम कंप्यूटर में लैब ऐं ॿारनि खे खाधो पीतो बि ॾींदी आहे ॿारनि खे खाधे पीते जा खाधे पीते खां वठी ॿारनि जी पूरी पूरी पढ़ाई सुठी रीति न थिए ऐं मुफ़्त में थिए उहो ॻाल्हि सरकारु पूरे पूरो ध्यानु ॾींदी आहे सरकार जा पंहिंजी तरफ़ खां पूरी पूरी कोशिशि कंदी आहे पर शहरनि में बि ऐं नंढी सोचु वारा माण्हू हूंदा आहिनि जेको छोकिरनि खे पढ़ाईंदा न आहिनि छोकिरनि खे पढ़ाईंदा न आहिनि तंहिं करे उहो छोकिरो उहो विकास न थींदो आहे नंढी नंढी छोकिरनि खे उहो माण्हू उहो माण्हू घरु विहाराए सघंदा आहिनि